भात दालि सब्जी एहिमे तेल मसल्ला खूब बढ़िआँसँ देलहुँ दू चम्मच धन्नीके कूट दू दू चम्मच मिर्चाइ एक चम्मच मिर्चाइके कूट एक आधा चम्मच से हरदीके कूट एक चम्मच अथी आधा चम्मच गरम मसल्ला सभ देलहुँ आओर दालि भात सब्जी बनाकऽ ताहिके बादसँ रोटी बनेलहुँ रोटी बनाकऽ आटा गूथ कऽ रोटी बनेलहुँ रोटी बनाकऽ सभके नाश्ता पानि देलहुँ ताहिके बाद रातिमे फेर खाना बनेलहुँ बर्तन बासन धो धाकऽ तहन फेर आटा गुथलहुँ सब्जी कटलहुँ तैके बाद फेर सब्जी बनेलहुँ धोलहुँ धालहुँ बनेलहुँ सब्जी फेर रातिमे रोटी आओर सब्जी बनेलहुँ सब्जी बनाकऽ सभ आदमी खेलहुँ पवित्रसँ बढ़िआँ बढ़िआँ बनेलहुँ सुनेलहुँ खेलहुँ पीलहुँ सभ जे रहल बर्तन बासन सभ धौलहुँ खाना पीना खूब बढ़िआँसँ करैत रहलहुँ आओर सभ कोइ पूरा परिवारके खुएलहुँ पियैलहुँ सभ खूब

सभ जे बनाबऽके भेल से बनेलहुँ कचरिये बनेलहुँ चिप्से बनेलहुँ सुनेलहुँ चिप्से बनेलहुँ सभ केलहुँ धेलहुं टाइम ओइसँ सभ बढ़िआँसँ करैत रहलहुँ आओर तैके बादसँ टाइम बचल फेर माल मवेशी अछि माल मवेशीके खाना पीना बनेलहुँ अन बहर केलहुँ तैके बादसँ महींसके खाना देलहुँ तैके बाद आओर की सभके खाना पीना खुआ पियाके